हँ एबै की कतेके बाल कटबएमे कते रुपआ लागैत छै कते कते रुपैआ लागैत छै बाल कटबाबैमे ओ आर कलर करवाना रहितै तकरामे कतेक कतेक लगतै ओ अच्छा तऽ हमरा लाल कलर करवाना यऽ कोनो मतलब ओकरामे कोनो छूट पूट मिलै मिलतै की नहि हमर बालो छोट छै छूट मिलना चाही अच्छा ठीक छै तऽ कब से कब तक एकर दुकान खुलल रहै छै अच्छा चलु दू चारि दिन अन्दरमे हम पहुँच जेबए ठीक छै हमहुँ कॉल करी देबै आरो किछु सब होइ छै दुकानमे अहाँकेँ हँ हूँ कोन जगह पर दोकान छै हम अच्छा ठीक छै हम एबै कि कॉल करबै ठीक ठीक ठीक छै नहि आर कोनो दिक्कत तऽ नहि एबै तऽ एबै तऽ बात